हलो हँ बाजू हम जे मशरूम कि अहाँके पास मशरूम केना होइ छै अच्छा एहिमे पानिओ पड़ै छै की मशरूममे

आ धूप लगतै तऽ खराब भए जाइ छै तऽ फेर की करी मतलब हमरा तऽ धूप मतलब खेतमे तऽ धूप लगबे करै छै ने नार पन्नी बिछा देबै नहि तऽ ओ पन्नी तऽ हमरा खरीद कऽ लाबय पड़तै ने मशरूम मतलब तऽ मशरूम मतलब मशरूम कोमल होइ छै नहि आ जे अगिला पन्नीपर खराब मतलब खराब नहि हेतै हँ

तऽ पानि पानि नहि दए सकै छी मशरूममे पानि तऽ हमरासभके तऽ बहुत दूरसँ लाबय पड़ै छै उघि कऽ जमीन हाल रहयके चाही अगर बेसी पानि पड़लाके बाद खराब भऽ जाइ छै नहि हँ हँ हँ मतलब एतेक महँगा छै मशरूम हजार बारह सए रुपैए किलो आ जेना तऽ एहिसँ मतलब कम ज्यादा भाव आबि जेतै आओर जेना पानि जे बेसी पड़तै तऽ खराब भए सकै छै नहि गलि जेतै ओना तऽ मशरूममे तऽ गोबरो पड़ै छै शायद बदलब कोनो

सब्जी बनै छै नहि मशरूमके सब्जी बनै छै भुजिआ बनै छै सब्जी बनैत छै नहि तऽ मार्केटमे मार्केटमे मशरूम बिकै छै बढ़िआँ जँका हँ मार्केटमे मशरूम बिक जाइ छै तखन मशरूमके कोन हँ आ सेलिंगो बढ़िआँ हेतै मशरूमके पब्लिक बहुत मांग पब्लिक बहुत मांगो करै छै मशरूम तऽ मशरूमके खायके बहुत एनर्जी सभ आदमीके आबै छै

मतलब फ्रिज फ्रिजमे राखि देबै एहि दुआरे कि खराब नहि हेतै ने ओना तोड़ि तोड़ि कऽ जे नीचाँमे रखबै जेना बाहरमे रखबै तऽ खराब भए सकै छै

फ्रिजमे राखि देबै तऽ जमतै नहि मशरूम नहि जमै छै तखन तऽ हँ हँ बढ़िआँ रहै छै आ खाइओमे स्वादिष्ट रहै छै नहि बहुत नीक रहै छै शरीरमे एनर्जी आयल आ पब्लिको छै नहि मार्केटोमे बहुत मांग छै मशरूमके मशरूम जे छै बहुत कम आबै छै मार्केटमे मांग छै आ मशरूमके भुजिओ होइ छै शायद हम सुनै छियै सब्जी मतलब आलू दए कऽ ओनाहिते कि अगवे मशरूमके ह्म्म प्याज आ मशरूम मिला कऽ मतलब फ्राइ कयल जाइ छै तेलमे नहि हमरा कनि देखियौ हमरा से बनायल नहि अबै छै लेकिन अहाँके बता देब तऽ हमसभ हमहूँ बनाए कऽ खा सकै छी एहन बात नहि छै हमरा एकबेर वीडियो पठा देब ने केना की मतलब मसाला पड़ै छै केना की पड़ै छै

हँ तऽ मशरूम मशरूम जे छै ने बाड़ीमे कि खेत खेतेमे खाली होइ छै छाहरिमे ठंडा जगहमे होइ छै नहि खेतोमे भए जेतै मतलब छाहरि रहबाक चाही छाहरि रहबाक चाही धूप हँ बुझि गेलियै ठीक छै राखू